हेलौ नोंथाङा अट' ड्राइभार ना नोंथाङा थाबैनो फैनो हागोन नामा आं माने नेयै नेयै मेंलाय लांबाय थारमाने थाबैनो रेल स्टेसनसिम सौहैनांगौथ' नोंथाङा जेसे हायो एसे थाबैनो फै सादथानि सिगां मोनहैनांगौ ओंखायनो नोंथाङा थाबैनो फैबा मोजां जायो जेसे हागौ एसे थाबै फै